हैल्लो हांजी नमस्कार जी केह् हाल चाल ऐ हांजी हांजी हां केक आह्ली दुकान परा हांजी हांजी आहो कोई गल्ल नि तुसें बनाई देऊड़ां जिन्ना मर्जी बधिया ना केह् आक्खो तुस केक केह् फ्लेवर तुसें केह्ड़ा चाहिदा साढ़े कच्छ बड़े न वनीला फ्लेवर ऐ चाकलेट फ्लेवर ऐ स्ट्रावरी फ्लेवर ऐ ओह् पाइनएप्पल ऐ ओह् डार्क चकलेट ऐ स्टाबेरी करूड़ां कोई गल्ल नि थुआढ़े चैनल दा फोटो तुस मि दस्सी ओड़गे इक बार ते मैं बनी बनाई देगा थुआढ़ा जेह्का चैनल ऐ ना चैनल ऐ जेह्का ओह्दा मि फोटो सैंड करूड़ेओ नि तुस ते उस स्हाबे कन्नै प्राइज दिक्खो जी क्या किल्लो लैन्ने आं अस साढे चार सौ रपे अद्धा किल्लो दा लैन्ने आं तिन सौ रपेआ ते इस स्हाबे कन्नै तुस लाई लाओ दो किल्लो ढाई किल्लो त्रै किल्लो जिन्ना चाहिदा तुसें दो किल्लो आह्ला करी देग्गा कदूं धोड़ी चाहिदा तुसें कल तक चाहिदा कल सवेरै शाम्मी कोई गल्ल नि बनी जाग किन्ने किल्लो आखेआ तुसें दो किल्लो दो किल्लो हारा कोई गल्ल नि जिल्लै दुकान उप्पर आग्गे केक लैने देऊड़ेओ पैसें दी गल्ल रैह्न देओ ठीक ऐ ठीक